हम गाँव से हैं हम लोग यहीं से खेती बाड़ी करते हैं अपना सारा काम करते हैं फरसा कुदाल चलाते हैं और हम लोग गाँव में रहते हुए भी मतलब बहुत ज्यादा स्वस्थ रहते हैं यहाँ जो है पॉलूशन नहीं है ज्यादा और यहाँ पर शुद्ध वातावरण मिलता है और हम गाँव से ही हैं गाँव में ही पैदा हुए हैं और उसके बाद थोड़ा सा समय होने के बाद हम लोग बाहर गए पैसा कमाने के लिए वहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम वहाँ पर इतना गर्मी इतना पॉलूशन वहाँ पर जितना मतलब कमाते नहीं उससे ज्यादा हम लोग लगा देते हैं दवा में डॉक्टर के पास जाते हैं दवा लेने उसके बाद बार बार दवा लेते हैं उसके बाद फिर अराम नहीं होता है फिर भी वहाँ मतलब इतना ज्यादा पॉलूशन है कि लोगों को मतलब लोग स्वस्थ नहीं हैं वहाँ और गाँव में क्या है जैसे हम लोग स्वस्थ हैं यहाँ पर आपको हर चीज खाने पीने से लेकर सब सही मिलता है सब शुद्ध मिलता है मतलब और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे यहाँ पर लोग इसलिए बीमार नहीं होते जैसे यहाँ पर अपना कुदाल फरसा चलाते हैं और पूरी तरीके से अपना तन मन धन से काम करते हैं और यहाँ पर गाँव में पूर अपना मतलब खेती बाड़ी गेहूँ काटते हैं मतलब बहुत सारा मेहनत करते हैं लोग यहाँ पर और गन्ना की खेती करते हैं उसका रस पीते हैं इससे हम लोग को बहुत वो होता है और गाँव में शहर में क्या है जैसे मतलब शहर में तो जैसे एकता नहीं है वहाँ पर लोग एक दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने कामों में लोग लगे रहते हैं आप से कोई मतलब नहीं है आपका जो भी है पूरा मतलब जो है सो मतलब गाँव में बहुत अच्छा है